ہیلو ڈومینوز جی میں دریا گنج سے بول رہی ہوں میں نے ابھی پزا اور گارلی بریڈ آڈر کری تھی جی جی ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جی آڈر نمبر آڈر نمبر ایک سو دو جی تو میں نے یا جی جی وہ ڈلیور تو ہو گیا لیکن پزا میں نے ماگریٹا منگوایا تھا آپ نے ٹماٹو پزا دیا ہے اور ساتھ میں گارلی بریڈ بھی آڈر کری تھی لیکن گارلی بریڈ تو آئی ہی نہیں جی نہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ مجھے وہی بھیج دیجیے ورنہ پلیز پیمنٹ واپس کر دیجیے آپ ایک بار چیک کر لیجیے اگر آپ کے پاس ہو تو پلیز جی اوکے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ میرا آڈر کینسل کر دیجیے تھینک یو